देश में सभी अस्पताल मुझे अच्छे लगे गुजरात में अहमदाबाद बड़ोदरा उज्जैन इंदौर भोपाल में जो चिकित्सा सुविधाएँ हैं बहुत ही अच्छी सुविधाएँ हैं मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं बड़ोदरा गया तो वहाँ पर बहुत कम पैसा लगता है और बेहतरीन ईलाज मिलता है वहाँ गोली दवाई भी सस्ती मिलती है और समय समय पर डॉक्टर नर्स मरीज के पास आते हैं और एक अपनत्व का भाव उनके अंदर मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो लोग सिर्फ पैसा ही कमाना नहीं चाहते कुछ सेवा भी करना चाहते हैं ऐसे बड़ोदरा के हॉस्पिटल में मैंने देखा है और वहाँ बहुत कम पैसे वाले लोग जाते हैं और पैसे वाले लोग भी जाते हैं ईलाज बराबर होता है और सभी का कम पैसा लगता है महामारी जो कोविड नाइंटीन थी उसमें बहुत ही डराव का माहौल था उसमें भी हम लोगों ने कोरोना वोलेंटियर के रूप में काम किया मुँह पर माक्स लगाना सेनिटाईजर से बार बार हाथ साफ करना लोगो के पास नहीं जाना और उनकी सेवा करना बहुत ही टेढ़ी खीर थी लेकिन उस महामारी में भी हम लोगों ने घर से निकल कर दीन दुखियों की आभावग्रस्तों की सेवा की जो संक्रमित लोग हो गए थे उनको भी हमने सेनिटाईजर के माध्यम से गोली दवाई दे कर उन्हें एक अलग कॉरिडोर में रख कर उनकी सेवाएँ की और उस महामारी को नहीं फैलने दिया और जहाँ तक हो सकता है हमने कोविड को रोकने का भरपूर प्रयास किया टीकाकरण में भी हमने सहयोग दिया निःशुल्क दवाई गोली बाटने में उनके खाने की व्यवस्था करने में भी हम लोगो ने सहयोग दिया और अस्पतालों का बहुत योगदान रहा क्योंकि इतने मरीजो को रखना बहुत टेढ़ी खीर है उसमें भी बड़े बड़े हॉस्पिटल जो मैनेजमेंट थे उन लोगों ने वो हॉस्पिटल अवेलेबल करवाए और वहाँ पर लोगों को लेकर गए और लोग सुरक्षित वापस जीवित हो पाए यही आशा है कि हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं और सरकार ने भी भरपूर प्रयास किया निःशुल्क गोली दवाईयाँ दीं जिससे आज जनजीवन जो है उससे खतरा टला